भरतपुर जिले में यूँ तो बहुत सारे सांस्कृतिक धार्मिक धार्मिक मेले उत्सव मनाए जाते हैं लेकिन जो अधिकतर मनाया जाता है वो हर वर्ष की भाँति हर वर्ष मनाया जाता है वो है दशहरे का त्यौहार ये है दशहरे का त्यौहार जसवंत जसवंत स्टेडियम में मनाया जाता है यहाँ पर यहाँ पर जसवंत मेले के दिन दशहरे का मेला भरता है उस और उ यहाँ पर एक महीने पहले ही दशहरे से एक महीने पहले ही दुकान है पशु मेला प्रारंभ हो जाता है जिसमें पशु पशुओं की क्रय विक्रय किया जाता है और यहाँ पर दशहरे के दिन रावड़ को जलाया जाता है रावण के पुतले को जलाया जाता है और यहाँ पर कई प्र कई सारी दुकाने लगती हैं जैसे कि जैसे कि मिठाई की खाने पीने के बच्चे को बच्चों के खिलौनों की बड़े बड़े झूले लगते हैं बहुत सारे सांस्कृतिक कार्य किए जाते हैं यहाँ पर और कई प्रकार के जैसे सर्कस सर्कस और झूले रहँट और कई प्रकार की नई नई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किए जाते हैं और यह भरतपुर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और भरतपुर संभाग का भी यह सबसे बड़ा मेला होता है और इसमें पशुओं की कृषि से संबंधित कृषि संबंधित औजारों की क्रय विक्रय किया जाता है और यहाँ पर कृषि से संबंधित फसलों के बोआई के बारे में नई नई किस्मों के बारे में किसानों को भी बताया जाता है और यहाँ पर लोगों को लोग बड़ी खुशी के साथ दशहरे का मेला देखने आते हैं और ने आते हैं और मेला देखकर अपने अपने खुशी से अपने अपने घरों को चले जाते हैं और यहाँ पर जो माहौल होता है वो बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है यहाँ पर मेले के दिन